गोदो स्कुल लाइफाव आङो मोसानाय सोलोंदोंमोन आरो कलेज लाइफावबो जेखौ आं प्रग्राम गायोब्ला मोसानो गोनां जायोमोन आं गावनि थाखाय करिय'ग्राफि बानायफेराखै